फाइखानाया गोदोनि समाव गैयामोन गोदोनि समाव फाइखाना गैयि समाव बेसेबां खस्थ' जायोमोन अखा बांखा हानाय समाव हाग्रायाव खिहैनांगौ जायोमोन बेनिफ्राय फाइखाना गोनांखाय दा मोजां जाबाय गोदोनि समाव फाइखाना गैयियाव बिराद दिग्दार जायोमोन हाग्रायाव खिहैनांगौ जायोमोन अखा बांखा थांनानै खिहैनांगौ जायोमोन बेनिखायनो दा फाइखाना गोनांआव मोजां जाबाय बै समाव जेब्ला फाइखाना गैयामोन खस्थ' जायोमोन हाग्रा बंग्रा थांनानै खिहैनांगौ जायोमोन अखा बांखा हायोबा असुबिदा जायोमोन बेनिखायनो बै समाव फाइखाना गैयियाव हाग्राफोराव थांनानै खिहैनांगौ जायोमोन ओमफ्राय

फाइखाना गोनांआव मोजां जाबाय फाइखाना खिग्रा गैयाबा जोबोद जाल्ला जायो जायफोरना फाइखाना गैया बिसोरो हाग्रायाव थांनानै खिहैनांगौ जायो खिनाय समाव दै लांफानांगौ जायो अखा बांखा हायोबाबो हाग्रायाव थांनानै खिहैनांगौ जायो